अपना जिलामे कोन कोन पाबनि होइ छै

आओर इएह सभ होइ छै आरो किछो ई सभ आरो की अभी छठिये ने अभी छठिये ने होत दिवाली हॅंं हॅं

हॅं सतुआइनि पाबनि ओ सभ केना होइ सतुआइनि केना हॅं हॅं बैशाख हॅं अरे हॅं सावनमे सावनमे सावनमे राखी रक्षाबन्धन ने होइ छै हॅं भदबरिया भदबरियामे हूँ आ अथी अनन्त अनन्त पूजा कहिया होइ हूँ अनन्त पूजा केना

हँ हँ सपने हॅं

गरमी हॅं पाबनि आइ छैन